जेवण जर सादें आसा जाल्यार रांदपाक एक दोन वर सुद्दा पुरो आनी अशी कितलिसी कितलिशींच रॅसिपी गुंतागूत क गुंतागूत करिनासतना हांव करूंक शकतां म्हजे सगळ्याच्याक बरी रॅसिपी जी गुंथागूत कर करिनासतना जी हांवें केला ती म्हळ्ळ्यार चिकन बिरयानी